بجلی یعنی لائٹ بلب جب سے ایجاد ہوئے ہیں ہر چیز میں ضروری ہو چکے ہیں یعنی اس کے بغیر زندگی کا گذارا مشکل ہی نہیں بلکہ نا ممکن ہے اپنے دور کے حساب سے جو ہے پہلے جو ہے چالیس ساٹھ سو واٹس کے بلب غیرہ آتے تھے جس کی روشنی زیادہ ہوتی تھی اور خرچ بھی زیادہ ہوتا تھا نئے دور کے حساب سے ایل ای ڈی بلب آ چکے ہیں جس کی وجہ سے روشنی بھی اچھی ہے اور جو ہے بجلی میں بھی بچت ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھی جو پہلے دور میں جو ہے فنگشنس وغیرہ یعنی دعوتوں میں بھی چھوٹے بلبس وغیرہ بھی کلرس کے آتے تھے دور کے حساب سے جو ہے چھوٹے میں بلب نئے ایل ای ڈی کے بھی آ چکے ہیں جس میں بجلی کی بچت ہو رہی ہے اور لائٹ کی روشنی کی وغیرہ سے کی وجہ سے جو ہے ضروری ہو چکا ہے